اردو زبان کا بوڈو اور بنگالی زبان سے گہرا تعلق ہے یہ تینوں زبانیں ایک ہی زبانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان میں سے ان میں کئی مماثلتیں ہیں مثال کے طور پر اردو بوڈو اور بنگالی زبانوں میں لفظی ترتیب ایک جیسے ہیں ان میں تین جنسیں ہیں اور ان میں ضمائر ایک جیسے ہیں تاہم اردو بوڈو اور بنگالی زبان میں کچھ اہم اختلافات بھی ہیں مثال کے طور پر اردو میں فارسی اور عربی سے بہت سے الفاظ لیے گئے ہیں جب کہ بوڈو اور بنگالی زبان میں سنسکرت سے بہت سے الفاظ لیے ہیں اس کے علاوہ اردو زبان میں بوڈو بنگالی کے مقابلے زیادہ پیچیدہ صوتیات کا صوتیات کا نظام ہے